आंनि देरसिन जाफुंसारनाय खामानियानो जाबाय आङो दा डिग्रि खौ कमप्लीट खालामनो हाबाय आरो आं कमप्लिट खालामनो हानानै गोबां मोजां मोनदों आरो दुगा एबा दुगिसिन होन्नानै बुङोब्ला आङो डिग्रि खौ मोजाङै पार्सेन्टेज लानानै उथ्रिसारनो हादों जे बेखौनो आङो दुगा एबा दुगि होन्नानै लानाय जागोन आरो